नमस्ते सर

हाँ सर

हाँ सर कितने टाइम पे चाहिए आपको कब तक चाहिए जैसे कि सर और थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी सब और ऑर्डर आए हुए हैं सब बन रहा है क्या आप थोड़ा टाइम और दीजिए पंद्रह दिन दे दीजिए हम आपको बनवाके आपका ऑर्डर दे देंगे तो सर आप जितनी जल्दी करवाएँगे उतना ज़्यादा वो महँगा पड़ जाएगा ना हम क्योंकि अब डे नाइट काम करवाएँगे तो हमको चार्ज भी चाहिए और ज़्यादा और सबको देना पड़ेगा तो

सर पैसा तो बहुत लग जाएगा अगर आप दस अलमारी की लेंगे तो कम से कम आपको दस हज़ार पंद्रह हज़ार लग जाएंगे चाहिए तो बीस हज़ार भी लग सकते हैं आपको तो एक काम करिए आप पंद्रह दिन पंद्रह दिन एडजस्ट कर लीजिए आपका दस हज़ार में हो जाएगा दस अलमारी का हो जाएगा एक अलमारी का एक अलमारी का आपका पड़ेगा दस हज़ार पड़ जाएगा दस अलमारी का आपका

आप जिस बनवाना चाहें सर जो आपको अच्छा लगे जो आपको मार्केट में आप बेच सकते हैं जो आपका कस्टमर आप डील करना चाहें

हाँ सर शीशम को बनवा देंगे पर क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ना कि शीशम में बहुत महँगा पड़ता है आजकल बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा वो मज़बूत कुछ महँगा पड़ेगा हाँ तो सर हम हमको तो चाहिए ना हमको तो ज़्यादा चाहिए

हाँ सर इसमें पैसा हो जाएगा आपका मगर एक अलमारी ऐ एक अगर आप बनवाएँगे तो उसमें आपका दस पंद्रह हज़ार आ जाएगा हाँ ये तो आपको ऊपर है आप कितने में बेच सकती हैं आपके ऊपर है हम लोग भी तो ये खरीदेंगे लकड़ी को खरीदेंगे उसके बाद हम लकड़ी को क्या करते हैं बनवाते हैं अपने कारीगरों से तो उसमें तो हमारा खर्चा भी चाहिए ना क्योंकि उसमें बनवाने में ज़्यादा टाइम लगता है ना वो ज़्यादा मज़बूत होता है इसीलिए ठीक है सर ठीक है नमस्ते सर